गहुम बाओग करै छै तऽ खेत जोतबै छियै खेत जोताके ओइमे खाद दै छियै खाद दऽके गहुम छिटै छियै फेर गहुम छिंटके गहुम जनमै है तऽ ओइमे पानि दै छियै मोटरसँ पानि दऽके तीन चारि बेर पानि गहुममे दै छियै फेन पाकै है तऽ ओकरा काटै छियै थ्रेसरमे दौनी करबै छियै दौनी कराके घर आनै छियै फेन खेत जोतबै छियै फेन खाद छींटै छियै खाद छींटके तऽ मकइ रोपै छियै फेन मकइमे खाद छींटके मकइ नम्हर होइ है तऽ पानि पटबै छियै पानि पटाके मकइ नम्हर होइ है मकइ पाकै है तऽ मकइ काटिके घर आनय छियै तऽ छीलके घर आनय छियै बाइलके खाली ओइपर ट्रेक्टरसँ खेत जोतबै छियै खेत जोताके तब आलूके फब छींटै छियै तब ओइमे आलू गिरबै गिरबै छियै तब कोदारिसँ माटि चढ़बै छियै माटि चढ़ाके आलू फरै है तऽ ओइमे पानि पटबै छियै खाद छींटै छियै खाद छींटलाके बाद आलू फरै है तऽ ओकरा खुनै छियै खुनिके घर आनय छियै